सत्त फरवरी गी मेरी कुड़ी दा बर्थ डे होंदा सत्त फरवरी गी मेरी दीदी दा बर्थ डे होंदा छब्बी जनवरी गी बड़ी छब्बी जनवरी गी छब्बी जनवरी बनांदे बच्चे पर्फामैस करदे